हेलो जी हाँ बताइए हाँ बताइए जी आप अपना शुभ नाम बताइए पहले तो आपके पेट में कल रात से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है क्या आपको साथ में उल्टियाँ भी हो रही हैं क्या कल रात में आप ने कहीं बाहर का कुछ तो नहीं खाया था ठीक है तब आपके बैट पेट में कहीं गैस की प्रोब्लेम तो नहीं है ठीक है तो फिर हो सकता है कि आपके पेट में स्टोन की समस्या हो गई हो आप हमारे क्योंकि जब पेट में स्टोन होने से सिमटम्स नहीं हैं तो जब रात में पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे और उन दर्द के साथ साथ आपको अगर से उल्टियाँ भी हो रही हैं तो स्टोन की सम्भावनाएँ होती हैं तुरंत से आप अगर से आपको अभी भी पेट में दर्द हो तो आप आइए हमारे यहाँ हॉस्पिटल में और अपने पेट का चेकप करवाइए स्टोन की काफ़ी सम्भावनाएँ हैं जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको आपके पेट के लिए अल्ट्रासाउंड चेकप करवाना पड़ेगा यस हमारा क्लिनिक एन टी पी सी शक्ति नगर में है जैसे ही आप एन टी पी सी कैम्पस में आएंगे आपको एन टी पी सी हॉस्पिटल का लोकेसन सो हो जाएगा और और आपको कोई अन्य समस्या है अच्छा ठीक है आपको अगर से अभी कुछ ज़्यादा ही पेट में दर्द हो एवम समस्याएँ हो तो आप थोड़ी बहुत मेडिसिन कहीं से अगल बगल से ले सकते हैं और जब भी हमारे हॉस्पिटल में आप सलाह के लिए आएँ पेसेन्ट लिख लिए आप अभी अपने घर में स्टोन के समस्या में कोई भी मेडिसिन काम नहीं आती है तो आप अपने पेट को जितना हो सके दबा सकते हैं जितना पेट में दबाहट रहेगी दबाए रहेंगे उतना कम दर्द होगा अच्छा एक बात और बताइए आपके पेट में लेफ़्ट या राइट किधर की ओर दर्द हो रहा है अच्छा तो आपके पेट में लेफ़्ट किडनी में स्टोन की समस्या का आसार है ओके धन्यवाद